जोंनि बर' रावा गोदो जेरैबायदि गुबुन जातिफोरजों नासयजायोमोन रायज्लायजायामोन दा जों जेरै गुबुन जातिखौ रायज्लायो बे रोखोम बेबादि दा गुबुन जातियाबो जोंनि बर' रावखौ रायज्लायहांबाय आरो गोबां जायगायाव आं नुनो मोनबाय गोबां हारसाफ्रानो बर' राव रायलायो आरो गुबुन जातियाबो बर' बिजोङाव फरायो बेनिखायनो जोंनि बर' रावा दा गुवारनिफ्राय गुवारसिन जाबोगासिनो दं बेखौ आं नुहुरदों मानो होनोबा दा गुबुन जातिफ्राबो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां जोंनि रावखौ पपुलार खालामगासिनो दं आरो थिग बे रोखोमनो फरायनायावनो होन रायज्लायनायावनो होन गुबुन जातिफ्राबो रायज्लायो जोंबो नुबोबाय जोंबो खोनाबाय जोंबो रायज्लायफानो मोनबाय बेनिखायनो जोंनि बर' रावा दा लासैनो जायगाबा जायगा रायज्लायजाबाय आरो जों बेखौ नुबोगासिनो दं